जानवर सभ जखन काटि लैत अछि खास कए कऽ वर्षाके जखन समय रहैत अछि ताहि समयमे साँप बिच्छू वा कीड़ासभ जे बहुत तरहके होइत अछि जकर डङ्क से बहुत दर्द दैत अछि बहुत दुःख दैत अछि ताहिसँ से बचबाक जरूरी होइत अछि ओहिसँ बचबाके लेल बहुत राससे घरेलू उपयोगसभ सेहो अछि कि जेना जँ साँप काटि लिये तऽ हम साँपके चिन्हैत तऽ नहि छियै ताहिसँ बचबाक लेल एकटा उपाय अछि जे जतय साँप कटलके ताहिसँ कनि ऊपर जोरसँ बान्हि दी आओर ओ जतय कटलकए ओतयसँ शोणित से निकलैत रहय ओहिपर जँ नेबोकेँ हमसभ रगड़ैत रही ताहिसँ की होइत छै जे जहरवला जे खून रहैत छै ओ नेबोमे चलि जाइत अछि पूरा आओर जखन हम एकटा दू टा नेबोके हम रगड़ि कऽ राखि लैत छी तकर बाद फेर की करैत छी हम जे ओ जहरवला जे खून तकरा निकालि दैत छियै आओर उएह जे नेबो रहैत अछि तकरा जँ फेरसँ गाड़ि कऽ हमसभ पिया दियै ओहि व्यक्तिके तऽ ओकर जे जहर छै तकरासँ बहुत हद तक बचाव भऽ सकैत अछि दोसर जंँ बिढ़नी काटि लिए वर्षामे ओहो कटैत अछि बेसी तऽ कहल जाइत अछि जे कदीमाके डाँट जँ ओहिपर रगड़ि दैत छियै तऽ ओहिसँ से राहत बहुत भेटैत अछि या फेर जंँ गोबर भेटय तऽ ओ लगायल जाइत अछि